संस्कृत परम्परा जेना मैथली भाषामे जेनाकि जे अगर हमे साड़ी जादा लोग बिहारमे

हमे तऽ की कहै छै साड़ी लुँगी होलै धोती होलै ई सब जादा करिके मे मतलब ओ पहिन कर ओ पूजापाठ पर बैठैत छियै गहना जेबरमे जैसेकी जे अधिकतर सोहागनकऽ जे छै से पायल भेलै बिछुआ भेलै कानबाला भेलै ई नहि कि जेबरमेभी जे छै से ओ शुभ मानल गेलै कानबला होलै बिछुआ भेलै ओ पायल भेलै ई सब पहिनकऽ जे छै से लोग पूजापाठमे बैठैत छै जादा करिकऽ एहि लिए जे छै से मैथली भाषा सांस्कृतिकमे जे छै से परम्परा जे मतलब हिन्दू धर्ममे छै एहि लिए जे मतलब पहिनकर अपना शुभ मानल गेलै रऽ प्राकृतिक अथीसँ एहि लिए जे छै से सब जादा करि कऽ लोग हमे अथी करल जाइत छिकै

एहि लिए जे छै से बच्चाकेभी अङ्गा